صحت کی دیکھ بھال سماجی مدد اور وقار کے لحاظ سے بزرگ اپنی باتیں اپنے ایک ٹرسٹیبل فرینڈس کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں وہ اپنی ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ایرومے تھریپی کروا سکتے ہیں جو خوشبوؤں سے کی جاتی ہے اور اس سے ذہنی اور جسمانی طاقت بڑھتی ہے اور اس سے ان کو کافی حد تک ریلیو ملے گا اور زیادہ سے زیادہ انہیں پریئر کرنی چاہیے جس سے کہ ان کے مائنڈ کو ریلیو ملے گا